नलकामे पानि आबै छै पानि भरए छिऐ बोतलमे तकर बाद जे छै से खाना पीना बनबय छिऐ ओहिसंँ खाना पीना खाना पीना बनेलाक बाद भए जाइ छै तऽ कलसंँ पानि भरए छिऐ कलसंँ पानि भरलाके बाद ओएह पीबए छिऐ बर्तन बासन सब ओएहसँ करए छिऐ भरलाके बाद कपड़ा लत्ता पानिसंँ ओएह कले कऽ पानिसँ करए छिऐ पीबइयो कऽ पानि नहि होइ छै तऽ बाहरसंँ मङ्गबए छिऐ बोतल मङ्गाए लए छी परो पाहुन आबए छै तऽ बोतल मङ्गाए लए छिऐ ओहिके बाद जे छै से पानि बाहरसँ अनैलाके बाद ओएह बच्चो आरके पीआबए छिऐ हमहुँ पीऐ छिऐ सब गोटा कपड़ा लत्ता तऽ कलेके पानिसंँ करए छिऐ नलकामे कखनो पानि आबै छै कखनो नहि आबए छै सहीसंँ पानि नलकामे नहि दए छै तहि लऽकऽ कलके योजना करए पड़ै छै पानिसंँ तकर बाद जे छै से खाना पीना बर्तन बासन धोनाइ कलेके पानिसँ करए छिऐ ताहि दुआरेसंँ जे छै से हमरा सबके नलके पानि आबए छै कखनो आबए छै कखनो नहि आबए छै एहि लए कऽ दिक्कत छै तऽ बोतल मङ्गाए लेलहुँ कखनो कालके नहि रहल तऽ कोनो सुविधा गाड़ियो आबए छै पानिके तऽ भरि लेलहुँ ड्राम सबमे